हैलो आहो अस कश्मीरा बोल्ला दे अंजी अंजी मिली जाङन तुसें गी बोटां किन्ने जनें आवा दे हे थुआढ़े कन्नै अंजी अंजी सब किश मिली जाह्ग तुसेंगी ओह् जियां जियां तुस रेट बधागै उआं उआं तुसेंगी बोटां दित्तियां जाङन तुस पूरे गै म्हाराज जियां बोटां आक्खगे जो जो किश आक्खगे उआं थ्होई जाह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ